जोंनि दानि गाननाय जोमनायफोरा गोदोनिख्रुइ जोबोर सोलायनो हमलांबाय गोदो गोदो बहाबा थाङोब्ला आरो न'आव थाब्लाबो दखना गाननानै थायोमोन आरो गुबुनाव थांब्लाबो दखना गाननानै थाङोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनलिया गोमालांनो हमबाय दा जिन्स लंपेन्ट स्कार्ट बायदि बायदि गाननाय नुयो दानि जुगाव बिहामजोफोराबो बहाबा थाङोब्ला लंपेन्ट गाननो हमबाय बायदि सुबिदानि थाखाय आरो दखनाफोरखौ खायसे खायसे बावगारनो हमबाय मोसानाय बायदिफोराव काल्सारफोराव बायदि सोलायनो हमदों गुबुना गाननोबो रोङाखै गोदो गोदाय बांसिनानो दखनाफोरखौ गानोमोन आंबो दखनाखौ गाननानैनो मोजां जोबोर मोजां मोनो आरो दखना गानोब्ला सबखौ बांसिन समाव समायना नुयो गोदो बेफोरबायदि गैयामोन दा बायदि बायदि गाननो हमबाय हाफपेन्ट जिन्सनि लंफेन कुर्टा बायदि बायदि सुबुंफोरा गाननो हमबाय